हैलो हां जी में थुआढ़े उद्धर दा समान लैता हा थुआढ़े इत्थां होलसेल बिच्चा ते केह् आक्खदे इंया ओह् समान लैता हा ते ओह् बड़ा गै शैल निकलेआ समान ओह् जेह्ड़ा में इत्थां लैता हा ते जिन्ना बी होलसेल उप्परा तुसें मिगी सस्ते दाम उप्पर चीज़ां दित्तियां अग्गें में अपने घर गेई उत्थें जाइयै रक्खियां लोकें ई पसंद बी आइयां ते बड़ा शैल इंया समान घट्ट रेट उप्पर दित्ता मिगी ते कन्नै बार बार थोह्ड़ी होलसेल उप्पर आह्गी ते में समान बगैरा लेई लैगी होर अग्गें बी इंया होर अग्गें बी तुस मिगी इंया अग्गें घट्ट रेट उप्पर समान देगे होर इंया शैल शैल चीज़ां में इंया गै देगी तुसेंगी होर ओह्दे शा होर बाद बार बार अस आह्गे ते बाकी लोकें ई बी सनागी की थुआढ़े इद्धरा समान बगैरा ऐ ओह् इद्धरा समान दिंदे शैल दिंदे ओह् लोकें ई बी पसंद औंदा ठीक ऐ नी आं ना लैता फ्ही ओह्दे बाद ओह्दे बाद होर बी समान लेइयै होर केह् केह् समान ऐ थुआढ़े होलसेल बिच रक्खा तुसें केह् केह् समान रक्खा तुसें एह् आं शैल कपड़े रक्खे दे होर बी बड़ा समान रक्खे दा मुरब्बा रक्खे दा स्वेटर कोटी बड़ा शैल शैल रक्खे दा कन्नै तुस घट्ट दाम च बी बेची नै होने लोकें ई बी पसंद औंदा इन्नियां चीज़ां तां भी ठीक ऐ तां भी अस बार बार आह्गे थुआढ़ी दुकानै उप्पर अच्छा भी होर तुस कुत्थूं दे रौहने आह्ले न अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ फिर अच्छा फिर केह् आक्खदे अच्छा फिर तां ठीक ऐ खरा भी अच्छा अच्छा ठीक ऐ